हम ने मालजालके पालै छी पशुसबके पशुसबके लेल घर बनाबै छी घर बनाकऽ ओकरा बढ़िआँसँ घर बनाबै छी घर बनाके ओकरा सुरक्षितसँ राखै छी ओकरा पशुसबके बकरी भेलै गाइ भेलै महीँस भेलै जतेक हमरासँ पार लगैए ओतेक हम पोसै छी खेती भेलै खेतीमे टाइम टाइमसँ खेतके जोताउ रौदी पड़ि गेल तैओ खेतके जोताबै छी तैओ ओकरा टाइमसँ फेर अथी मौसरीके टाइम रहै छै तऽ मौसरी छिटै छी गहूमके टाइम छै तखन गहूम छिटै छी ओकरा टाइम टाइमसँ पटाबै छी फेर खाद दै छी खादसँ तऽ खेतसब खराब भऽ जाइ छै लेकिन ओहि टाइमसँ ओकरा गोबर डलाबै छी फेर आड़ि कोन बनबाबै छी ओकरा टाइमसँ पानि दै छी आओर खादो नहि देबै तऽ उपजनिए नहि हेतै तऽ थोड़ बहुत तऽ खादो दै छिए ओकरा खादसबसँ ओकरा खेतीके उपजाबै छी गहूम मौसरी धान सबके टाइमसँ जोताबै छी ओकरा तरहसँ तरहसँ ओकरा सबचीज करै छी सुरक्षितके लेल जँ ओहूमे नील गाइसब आबि जाइ छै ओकरा नोकसान करैए तऽ तारसँ ओकरा खुट्टासब दऽ कऽ ओकरा घेरल जाइ छै ओकरा घेरिकऽ तब सुरक्षित कऽ कऽ धान गहूम मौसरी खेसारी केरैआ अनेक तरहके जतेक ओ होइ छै केराउ तीसीसब उपजाबै छी ताहिके बाद बकरी पोसै छी किसान छी हम तऽ एहिसँ जिअब हम तऽ गृहस्थ लोक छी बकरी पालि लै छी गाइ पालै छी महीँस अइ सबके पालै छी ओकरा चारा दै छी ओकरा भुस्सा लबै छी पुआर लबै छी ओकरा सुरक्षितसँ जइ लबै छी सुजान लबै छी बरसिङ्ग लबै छी आओर बीचमे आड़ि डेरपर घास पात होइ छै ओहो काटिकऽ सब ओकरा दऽ कऽ ओकरा साथ मेहनति बहुत करऽ पड़ैए मेहनति कऽ कऽ तब जिबै छी मेहनति कऽ कऽ ओकरा साथ ओकरा सुरक्षित रखै छी ओकरा खुआबै छी तब ओ सुरक्षित रहै छै तब ओकरा सङ्गे हमहूँ जिबै छी ओकरा जिआबै छी तऽ हमहूँ जिए छी ओहि तरहसँ केनाहितो किसान बनिकऽ कुट्टी कटै छी दाना मिलबै छी ओकरा दाना मिलाकऽ तब ओकरा पशुके कपिला पशु आहार छै दाना छै चोकर छै जे पार लगैए से कीनिके लबै छी टाइम टाइमसँ ओकरा दुहिके ओकरो दूध बेचलहुँ टाइमसँ दूध बेचके ओकरो खुएलहुँ अपनो ओहिमेसँ खेलहुँ जे बचल से अपनो खेलहुँ किसान छी तऽ कोनो विधि जिबै छी इएह भरिदिन करैत रहै छी माल जालमे लागल रहै छी हमसब तऽ एम्हरके छी माल जालमे करै छी काज इएहसब करै छी